हेलो हाँ भैया हाँ हाँ बात कर रहा हूँ मैं बताएँ हाँ हाँ हाँ हाँ

अच्छा अच्छा जी हाँ हाँ मैं तो कर दूँगा बस मैं ये जानना चाहता हूँ की कितना टाइम हो गया आपको घर के बने हुए अच्छा अच्छा अच्छा नहीं क्योंकि वो डिपेंड भी करता हैना की अच्छा अच्छा हाँ हाँ वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ की मैं डेढ़ सौ रुपये पर की मजदूरी लेता हूँ तो मैं कर दूँगा एक दिन के हिसाब से अगर वो हाँ

हाँ हाँ ठीक है भैया मैं कर दूँगा नई नई पहले तो मैं आकर खुद देख लूँगा और फिर मैं अपने लड़कों को लगा दूँगा वहाँ पर हाँ हाँ नहीं सबसे पहले मैं आकर चेक कर लूँगा की क्या क्या दिक्कत आ गई है उसके हिसाब से ही फिर वो उन लोग काम करेंगे अब इस बात की मैं कल कल आ जाता हूँ कल सुबह दस बजे तक ऐसा करता हूँ भईया एक मिनट सुन लीजिये मैं ऐसा करता हूँ आज शाम को आकर देख लेता हूँ की क्या क्या दिक्कत है और फिर अपने लड़कों को भी बता दूँगा की भैया यह सब दिक्कते हैं तो आपको यह सुधारना है तो कल सुबह से फिर आपके घर का काम शुरू कर देंगे तो ऐसा कर लेता हूँ मैं आज शाम को आकर देख लेता हूँ मैं पाँच छ बजे तक आ जाता हूँ भैया हाँ हाँ हाँ जी भैया हाँ हाँ हाँ नहीं मैं देख लूँगा भैया कोई दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं होगी इसमें जी भैया जी भैया बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ हाँ नहीं जैसा भी होगा मैं आपको बता दूँगा इन्फॉर्म कर दूँगा इसके लिए जी भैया मैं एकबार आपको कॉल कर लूँगा आने से पहले ओके भैया जी भैया जी भैया धन्यवाद